ہیلو السلام علیکم جی کیا میری بات پین کارڈ آفس سے ہو رہی ہے جی جی جی میرا نام راقب ہوا میں نے پین کارڈ بننے کے لیے دے تھا ابھی تک آیا نہیں جی اب میرے کو ارجینٹ تھا جی باہر ملک نکلنا ہے مجھے اور میں نے دیا تھا جی بتائیں جی بالکل چیک کر کے بتائیں جی ہاں ہاں جی ہاں میرا اعتراف نمبر لکھیے نائن ٹو سکس تھری ون سیون ٹو جی جی جی بولیں جی جی جی جی ہاں پیدائش کی تاریخ میں بتا رہا ہوں دو جنوری انیس سو اٹھانوے ہاں جی بالکل چیک کر کے بتائیں جی

اٹھارہ تاریخ تک اس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے تھوڑا باہر نکلنا تھا مجھے آپ دیکھ لیتے بہت شکریہ مہربانی ہوتی آپ کی

جی ہاں جی جی بہت مہربانی ہوتی آپ کی اس سے پہلے اگر مجھے کروا دیتے جی مہیا کروا دیتے اس سے پہلے تو بہت مہربانی ہوتی جی کوشش کریں پلیز کوشش کریں آپ مہیا کروانے کی

میں آپ کا شکریہ شکر گزار رہوں گا جی آپ کوشش کریں بالکل جی جی

جی جی آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ پین کارٹ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا جی اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں

جی جی جی جی بہت شکریہ آپ کا جی جلدی کروا دیجیے شکریہ السلام علیکم